गारदेनिं एबा बिबार बारि बिबार बारि खालामनाया आंनि उन्दै समनि मोनसे सानस्रिमोन आरो बे सानस्रिखौ आं दासिमबो मोगथां महर होनो हायाखै गेजेर गेजेर आङो गारदेनिं खालामनो नाजायो नाथाइ आंनि न'नि थासारि जोंनि जायगा बेजों आंनि गोसोनि सानस्रिजों मानि गोरोबाखै ओंखायनो आं दासिमबो मोजां मोनसे गारदेनिं खालामनो हायाखै आर बे गारदेनिंआ मोगथाङाव महर मोनोबा मोनसे समायना थासारि जोङो मोननो हायो न'नि नुथाइखौ जोङो मोजां नुनो हायो आरो जोंनि गोसोनि गोजोन्नायखौबो जों लानो हायो बेखायनो गारदेनिं खालामनाया उन्दै समनिफ्राय जोङो बोराइ बैसोसिम जेबो रोखोमनि सिमा गैयालासेनो जोङो बेखौ मोनसे हबि हिसाबै लानो हायो एबा बिरोंगो हिसाबै लानो हायो बे गारदेनिंआ जोंनि उन्दै समनि जे जायख्लं बायदि सिमां बेखौ जोङो देरनानै बेखौ मोगथां महर होनाय